भारतीय भलायकी वेवस्थेक आयज जायत्या गंभीर आव्हानाक तोंड दिवचें पडटा ह्या आव्हानाचो अभ्यास करून कांय मुखेल सत्तेन विलक्षण करूं येता भलायकी जाता नाय घेवपाती असामान्य नाय शार आनी गांवगिऱ्या वाटठा मदीं भारताचे भलायकेचे वेवस्थेंत वट विचंगती आसा जारी वाठारांनी अध्याधुनीक हॉस्पिटलांत आनी तज्ज दोतोर मेळ मेळटात जाल्यार गांव गांवागावी वाठारांनी भलायकी सेवा खूब मर्यादीत आनी पयसुल्ल्या वाठारांनी मेळटात गांवगावी वाठारांतल्या लोकाक चड करून मुळावी उपचार लेगीत वेळपाक कठीण जाता जायत्या गांव गांवगिऱ्या गांवठारांनी प्राथमीक भलायक की केंद्र तात आनी भलायकी सेवा दिवपाची वेवस्था दुबी आसा आर्थीक साधनाचो उणाव भलायकीची भलायकी क्षेत्राचेर खर्च वाडोवपाक वाडोवपाचे भारतांत सरकार सरकाराक रत्न केल्यात पूर्ण ही साधना अजुनय फा फादो त्यात प्रमाणांत तात भारताच्या जी डी पी च्या सुमार एक ते दोन पसंट भलायकेचेर खर्चो जाता जो सामको उणो आसा भलायकी क्षेत्राक वाडिल्लो निधीची गरज आसा खास करून प्राथमीक भलायकी केंद्र केंद्रां आनी ग्रामीण भलायकी सेवा खातीर खाजगी भलायकी जतनाय घेवपाचो चड खर्च खाजगी भलायकी सेवा खास करून व्हड शारांनी खूब खर्चीक आसा देखून ही उपचार पध्दत गरीब वर वगळाक मेळूंक शकता हाका लागून माध्यम वर्गी आनी गरीब कुटुंबाक खाजगी भलायकी सेवा घेवपाचो भार सोस सोसचो पडटा भारतांत संसचे रोग वाडत आसात अस्वच्छ परिस्थिती वायर्ड उदक वायट उदक आनी कोय कोराज कोरोनाची अयोग्य विलो हाका लागून जायते गंभीर रोग पातळटात रोग आडोवपाचे उपाय आनी नितळसाणां धोरणां प्रवा प्रभावपणान चालीक लावपाची गरज आसा मानसीक भलायकी सेवा मानसीक भलायकी ही एक मुखेल समस्या जी भारतीय भलायकी जतनाय घेवपाच्या व्यापतींत दुर्लक्षीत आसा मानसीक विका विकारांची जाणा जाणविकाय उणी आसात आनी योग्य उपचार मेळप कठीण जावं येता हाका लागून मानसीक भलायकी सेवा सेवांचो विस्तार आनी समाजाचो सकृताय बद्दल खरेंच पडलें